फोन में गेम खेलने की बात की जाए तो हमको लूडो खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई लूडो में चार लोग खेल सकते हैं और अगर कोई ना खेले तो आप अकेले कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं ऐसे बहुत से गेम हैं जो आप खेलते हैं जिसे लूडो हो गया कैरम हो गया क्रिकेट हो गया बहुत से ऐसे गोल गेम है जो खेल सकते हैं कैरम खेलने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आप खेल सकते हैं गेम हैं जो खेल सकते हैं आप जैसे प्ले रमी पर खेल कर आप पैसा भी कमा सकते हैं लूडो खेल के उससे ऑनलाइन खेल सकते हैं और कोई ना खेले तो आपके साथ तो आप लूडो उससे उस अकेले भी खेल सकते हैं कि उसमें से इसमें वाला भी गेम है खेल सकते हैं आप ऐसे बहुत से गेम है जो खेल सकें जैसे फल काटने वाला गेम हो गया उसमें फल काटना रहता है और फ्री फायर हो गया ज़्यादा करके लोग फ्री फायर खेलते हैं पर हमको फ्री फायर नहीं अच्छा लगता है हमको लूडो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फ्री फायर खेलने में मज़ा नहीं आता लूडो के चार लोग का गेम होता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग गर्मी की छुट्टी में हम लोग लूडो खेल ज़्यादा खेलते हैं हम लोग लूडो खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसे बहुत से गेम हैं आपको जो जो मन करे तो खेल सकते हैं जैसे फल काटने वाला गेम हो गया कैरम हो गया लूडो हो गया ली और बहुत से ऐसे गेम हैं जैसे कि स्नेक वाला गेम हो गया कार ड्राइविंग गेम हो गया बहुत से ऐसे गेम हैं लेकिन हमको लूडो को लूडो वुडो खेलने ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चार लोग का टीम रहता है हम लोग लूडो खेलने के बहुत मज़ा आता है हम लोग चार लोग रहते हैं अगर आप लोग के साथ लूडो क्या रहता है कि आपके साथ कुछ जगहा कोई ना खेले तो आप अकेले भी खेल सकते हैं जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हो ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और प्ले रमी पर खेल के आप पैसा भी कमा सकते हैं लूडो से अच्छा गेम है लूडो ऐसे बहुत से गेम है जैसे फिर आपको प्ले रमी पर ऐसे बहुत से गेम हैं जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हैं जैसे फ्री फायर हो गया लीडो हो गया और कैरम हो गया क्रिकेट हो गया यह सब खेल कर आप पैसा भी कमा सकते हैं बहुत अच्छा यही गेम है यह और लीडो लीडो खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चार लोग का गेम होता है उसमें चार कलर होते हैं जैसे हरा नीला लाल और पीला चार गेम होता है और उसमें खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है चार लोग रहते हैं इंजॉय ज़्यादा होता है मज़ा आता है और लीडो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है और ऐसे बहुत से गेम हैं जो आप खेल सकते हैं जैसे लीडो हो गया कैरम हो गया ऐसे बहुत से गेम हैं जिसकी मदद से आज बहुत लोग बहुत से पैसे कमा रहे हैं और कोई भी गेम आप खेल सकते हैं जैसे फ्री फायर हो गया उसको भी खेल सकते हैं आप बहुत से ऐसे फल काटने वाला गेम हो गया उसको भी खेल सकते हैं अब बहुत से गेम है कार ड्राइविंग वाला गेम है उसको खेलिए बहुत ही अच्छा लगेगा क्रिकेट खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्रिकेट लीडो के बाद मुझे क्रिकेट ही अच्छा लगता है ज़्यादा क्रीक खेलने में उसको इसमें ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में लूडो और लीडो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वह उसमें चार लोग खेल सकते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है अगर कोई ना खेले आपके साथ तो आप किसी के अकेले भी खेल सकते हैं या कंप्यूटर के साथ और ऐसे प्ले रमी पर ऐसे कॉम खेल गेम खेल के आप पैसा भी कमा सकते हैं जैसे उसमें बहुत से गेम हैं जैसे लूडो हो गया कैरम हो गया और क्रिकेट हो गया ऐसे बहुत से गेम है जो आपका मन करे वह खेल के पैसा कमा सकते हैं अब बहुत ऐसे गेम है जो आप खेल सकते हैं और गेम खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है हमको ऑनलाइन खेलने में आपका टाइम पास भी हो जाता है अच्छे से और आप खेल भी सकते हैं अच्छे से और बढ़िया आप जो आपका मन करे तो गेम खेलिए क्रिकेट खेलिए क्रिकेट में भी ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें पैसा भी कमा सकते हैं उसकी मदद से